हैल्लो हां जी हां जी डाक्टर जी नमस्ते डाक्टर साह्ब में थोह्ड़ा बमार आं सिर पीड़ होआ दी ऐ ढिड्ड पीड़ होआ दा ऐ गैर होई दी ऐ ओह्दी दवाई देई ओड़ो एह् होइया थोह्ड़ा चिर कोई छे सत्त दिन होई गे न ते इयां उल्टी आह्ला मन होआ दा दे एह्दी दवाई कोई देई ओड़ो ते होर गोड्डें दर्दां होआ दियां सौंन नी होंदा रातीं ठीक ऐ डाक्टर साह्ब टैंपररी कोई दवाई दस्सी ओड़ो ठीक ऐ जी ठीक ऐ सर ठीक ऐ में औनां तुआढ़े कोल